किश बड़े घरै दे नुस्के न जेह्ड़े जादा मशूर न साढ़ै ग्रां च ओह् न जियां की तली दियां चीजां खानिया मिट्ठियां चीजां खानियां घ्यो खाना मक्खन खाना पनीर खाना दूध पीना होर बी बड़ियां सारियां जेह्दियां चीजां न ओह् आंदियां न